म्हाका भोंवपाक खूब कडेन वचपाक आवडटा पण सगळ्यांत चड खंय भोंवपाक वचूंक आवडटा अशें विचारीत जाल्यार हांव समुद्रच म्हणटलो कित्याक हांव गोंयांत जल्माक येयला आनी गोंयांतल्या प्रत्येक मनशाक समुद्रार वचपाक आवडटा आनी समुद्र म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराच्या मनाक खूब लागींचो विशय कसो आसा समुद्रार मेन म्हणजे भोंवपाक वचपाक आवडटा हाजें कारण म्हणजे सांजच्या टायमार थंय बरो वारो आसता सुशेगाद वाऱ्यार वचून बसपाक मेळटा सांजच्या टायमार गर्मेच्या दिसांनी दीस भर सगळीं कामा करप आनी सांजचें संक सातांक बी अशें वचून समुद्रार बसप अशें वाऱ्याक रेवेंत पांय घालून ती मजाच वेगळी आसता मजा येता थंय थंय मागीर बेलपुरी वाले आसता खूब बेलपुरी विकपी थंय चाट खावप मागीर बुट्टा विकपी सुद्दां लोक आसतात तांचे कडल्यान बुट्टा घेवन खावप मागीर आडसरां विकपी लोक आसतात आडसरां पिवूंक मेळटा आडसरांतली मलाइ खावपाक मेळटा ना आल्यार मागीर सुट्येच्या दिसांनी सकाळी समुद्रार वचून न्हांवपाची सुद्दां एक वेगळीच मज्जा आसा सकाळीं सातांक बी वचप समुद्रार एक दोन वरां न्हांवप णवांक धांक अशें घरा येवप ही सुद्दां एक मज्जा वेगळीच आसता ना जाल्यार दनपारां वताच्या टायमार थंड उदकांत न्हांवपाक सुद्दां खूब मजा येता थंयच मागीर फूल दनपार म्हणसर रावप थंय जेवन घरा येवप ही सुद्दां एक वेगळी मजा आसा प्रत्येक गोंयकार हो गर्मेच्या दिसांनी दर आयतारा हें रुटिन फोलो करता आनी प्रत्येक गोंयकार आनी म्हणजे समुद्राचे लागीं रावता तांकां खरेंच मनांतल्यान समुद्रार वचपाक खूब आवडटा समुद्रार वचपाचो हो तांचो खूब आवडिचो विशय आसता आनी म्हाकाय समुद्रार वचपाक खूब आवडटा समुद्रार बरें वाऱ्याक बसपाक आनी तशेंच सनसेटूय पळोवपाक मजा येता